जब बच्चा पैदा होता है हम बच्चे को मेरे जैसा बनाने की अगर बच्चा मेरे जैसा बनेगा तो बहुत कुछ करेगा बच्चे को हम अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे अच्छे विद्यालयों में एडमिशन कराएंगे जी बच्चे को अच्छे अच्छे चाहे तो हम गिनती पहाड़ी स्पेलिंग है मीनिंग फलों के नाम सब्ज़ियों के नाम उनके बारे में सिखाएंगे क्यों अगर बच्चा अगर लड़की है तो उसको ससुराल में क्या क्या कार्य करने हैं ये बताएंगे